ते दिक्खो कि कुछ न्यूज़ चैन्नल केह् करदे कि अजकल्ल बौह्त सारी न्यूज़ां लोकें तक्कर पुज्जा दियां होर कुछ कुछ न्यूज़ां इन्नियां स्हेई होंदियां कि हां भाई बाकया दिक्खियै लगदा हां भाई कि बाकया स्हेई न्यूज़ साढ़े तांई पजाई गेई ऐ क्योंकि अजकल्ल दी जेह्ड़ी खबरां न कुछ कुछ कुद्धर कुद्धर केह् होआ दा सानूं बिल्कुल बी अंदाजा नेईं होई सकदा क्योंकि ओह् खबरां दे जरिये सानूं पहुंचदा कि ऐसी कुछ इद्धर होएआ ऐसा कुछ इद्धर होएआ लेकिन ओह् खबरां बी ऐसियां होंदियां सानूं बाकाई लगदा कि सानूं एह्खबर पता होनी चाहिदा ही साढ़े देश दे च केह् केह् होआ दा कुत्थें कुत्थें केह् केह् होआ दा ओह् गल्ल एह् ऐ कि भाई दिक्खो खबरां ते साढ़े तक पहुंचदियां लेकिन कदैं कदैं खबरां आह्ले केह् करदे न्यूज़ चैन्नलें आह्ले केह् करदे कि कोई बी खबर ऐसी पहुंचाई ओड़दे कि जेह्दे च सानूं दिक्खियै एह् लगदा कि केह् पहुंचाई ओड़ेआ ऐ एह् मतलब कोई बी फन्न निं ना कोई चैक ना कोई ऐडिट करना कुछ निं करना ते ऐसी ही सानूं न्यूज़ सनाई ओड़नियां ते जिस्सी दिक्खियै सानूं लगदा कि एह् कोई खबर ऐ सनाने आह्ली ते एह्दा कोई बी मतलब की उत्थें केह् आखदे नैह्रे च पानी आई गेआ कोई बी इ'यां जां में इक बर्ड़ बोलां ते फालतू न्यूज़ां इ'यां भेजी ओड़दे कदैं बी ओह् न्यूज़ां निं भेजनियां चाहिदियां क्योंकि बिद अऊट चैक्क करियै ओह् लोग क्योंकि कुछ लब्भदा निं ऐ कुसै गी ते इ'यां ऐरी गैरी न्यूज़ पहुंचाई ओड़दे कि एह् दिक्खो इत्थें एह् होआ दा उत्थें एह् होआ दा जां कुतै मेला लग्गे दा जां कुतै किश होआ दा ते ऐसी खबरां निं पहुंचानियां चाहिदियां क्योंकि खबरें दा नांऽ बी ऐ जित्थें किश निं होआ दा सोरी जित्थें इन्ना किश होआ दा होर अस बिल्कुल दूर न उस खबर दे बारे च सानूं पता चले ते ऐसी खबरां साढ़े तक पहुंचानी चाही दियां केईं बारी न्यूज चैन्नल आह्ले इयो करदे कि कुछ बी कि कोई बी न्यूज़ इ'यां उठाईयै देई ओड़नी इ'यां ना कुछ ऐडिट करना ना कट्ट करना मतलब कि इ'यां फार्मलटी हां बाई बस ब्यू आस्तै टी आर पी आस्तै कुछ बी कि लोग दिक्खें बस ते ऐसा निं होना चाही दा एह् होना चाहिदा कि इक बंदा स्हेई न्यूज़ लोकें तक पहुंचाए होर लोकें आस्तै बी बैस्ट ऐ होर नहाड़े आस्तै बी बैस्ट ऐ होर केईं बारी बाल्लीबुड्ड कोई फन्नी नेही खबर पहुंचाई ओड़दे मतलब कि जां कोई केह् करा दा कोई केह् करा दा जि'यां हून अम्बानी दे मुड़े दा ब्याह् होआ ते उस्सी बड़ा हाई लाईट कीता होना हां भाई अम्बानी ते मुड़े दा ब्याह् होआ दिक्खो खबरां लेकिन एह्कड़ियां खबरां मिगी निं लगदा कि एह् खबरां बैलिड़ होंदियां क्योंकि बॉल्लीबुड्ड दे ओह् बड्डे लोग न ते उं'दी ते हर इक बंदे गी जानकारी रौंह्दी गै रौंह्दी ऐ जिस्सी नेईं बी पता ओह् बी अगर तुस हाई लाईट करगे सानूं सनागे ते केह् फैदा तुस ओह् सनाओ ना इक गरीब कि'यां ध्याड़ी लांदा जां इक गरीब दी केह् जिन्दगी ऐ जां कोई इंफर्मेशन जि'यां आए दिन में न्यूज़ सुनी कि केरला च बाढ़ आई गेई केरला दे इक इलाके च बाढ़ आई ऐ होर आई थिंक सौ कोला उप्पर लोग मरियै न ते मतलब कि ओह् इक खतरनाक न्यूज़ कन्नै बंदे गी पता लगदा कि हां बाई बाह्र इन्ना किश होआ दा हून आखदे कि जम्मू च कलाऊड़ ब्रस्ट ते मतलब कि ऐसी खबरां मतलब एह् दिक्को ना एह् जेही खबरां पहुंचानियां चाहिदियां लेकिन अज्ज कल दे न्यूज़ चैन्नल ऐसे ऐरे गैरे खबरां पहुंचाई ओड़दे कुछ चैक निं करदे कुछ निं करदे लेकिन कुछ न्यूज़ चैन्नल आह्ले जां टी वी आह्ले यूटयूब आह्ले ऐसे बी न जेह्ड़े बिल्कुल क्रैक्ट खबरां दिंदे दिक्खी सुनियां हां भाई जनता गी एह् चीज़ दा पता होना चाहिदा बड़े कंसर्न कन्नै मतलब कि इक अपनी सच्ची डयूटी समझियै ओह् खबरां पहुंचादे कि हां भाई ऐसी खबर साढ़े देश दे लोकें गी साढ़े जम्मू दे लोकें गी पता होनी चाहिदी आई थिंक ओह् लोग ओह् डयूटी करदे ते ओह् बैस्ट ऐ होर ऐसी जेह्ड़ी खबरां न ऐसी पाई ओड़दे न ओह् निं पानी चाहिदियां कन्नै केह् आखदे अजकल्ल दा जमाना बी एह् ऐ कि कुछ इ'यां इंट्रटेनिंग लब्भना चाहिदा ऐन्ट्रटेनिंग खबरां लब्भनियां चाहिदियां जि'यां कोई बी फन्नी कोई इक ओह् बनाई ओड़ना कि हां भाई दिक्खन लोग बस उस आस्तै चीज़ निं करनी चाहिदी इक खबर दा कम्म एह् ऐ कि लोकें तक्कर सच्चाई होर स्हेई होर बिल्कुल क्रैक्ट न्यूज़ जेह्की हां भाई इ'यै चीज़ पता होनी चिह दी ऐ अगले बंदे गी ओह् पजान क्योंकि जनता पूरे दिन अपना कम्म करदी ऐ रातीं थोह्ड़ी देर आइयै फोन चलाना टी वी चलाना ते उत्थै बी उ'नें गी एह् मतलब कि अनबैलिड़ खबरां लब्भन गी ते इत्थै उन्ने एह् खाही ओड़ेआ उत्थै एह् होई गेआ जां फलान डींग ऐसी खबरां तो अच्छा ऐ कि साढ़े देश कुत्थें कुत्थें लोक कि'यां मरा दे ते कि'यां जिया दे इस बारे च सानूं सनाया जाए ते बैस्ट ऐ बाकी में इ'यो आखना चांह्दी कि भाई न्यूज़ चैन्नल इक बैस्ट बे ऐ साढ़े तक्कर खबरां पहुंचाने आस्तै ते हर कोई इंसान गी खबरां लब्भदियां लेकिन स्हेई खबरां लब्भे ते ओह् जादा बैस्ट ऐ होर ऐसा ही होना चाहिदा होर अजकल्ल दे जेह्ड़े चैन्नल आदे न न्यूज़ चैन्नल आदे न इक बिल्कुल कुछ लोग होंदे हानैस्टी कन्नै खबर दिंदे कि हां भाई बिल्कुल स्हेई होर सच्ची इक न्यूज़ चैन्नल में दिक्खनी होन्नी यूटयूब पर में ओह् पंजाबी न शायद सरदार न ओह् बिल्कुल ऐकोरेट होर स्हेई न्यूज़ दिंदे होर कुछ ओह् निं होंदा कि पैह्ले तो कॉपी राईट होंदा ऐसा कुछ निं होंदा लेकिन कुछ कुछ चैन्नल कॉपी राईट बी होंदे कि हां भाई इ'यां में आखगा इ'यां तूं आखना इ'यां में आखना इ'यां तूं आखना लेकिन कोई कोई जेह्ड़ा में न्यूज़ चैन्नल ओह् बिल्कुल हानैस्ट ऐ होर बिल्कुल स्हेई न्यूज़ दिंदा जित्थें गल्त ऐ उत्थें गल्त दसदे होर अजकल्ल हर इक न्यूज़ ऐसा ही होना चाहिदा तां कि देश दी जनता अपना टाईम बेस्ट ना करे अगर रातीं थोह्ड़ा हारा टाईम कड्ढ़ियै न्यूज़ दिक्खन होर उ'नें गी स्हेई खबरां होर बैलिड़ खबरां लोकें तक पुजन होर इक सच्ची खबरां लोकें तक्कर पुजन